जैसे कौवा है मैना है कौवा मैना को हवा से पानी से बच करके रहने के लिए चाहता है वो अपना घर है उसमें रहता है बच्चा भी द अंडा भी देता है ब अंडा से बच्चा भी होता है पालता है पोसता है उड़ उड़ के अपना दाना भी लाते हैं चुन चुन के तब बच्चा सबको खिलाता है खिला करके पोस करके उड़ने के लिए सिखाता है जैसे जैसे माँ माँ भी उड़ता है आगे आगे उसके पीछे बच्चा भी उड़ता है उड़ते उड़ते सीखा सिखाने के बाद दाना भी खिलाने के लिए चाहता है चोंच में देते हैं तब अपना म माँ अपना चोंच में चुन के लाते हैं तब अपना बच्चा को खिलाते हैं खिला करके पोस पाल करके नमहर करता है तब अपना अपना चिड़ियों बच्चा उड़ने लगता है उड़ने के बाद अपना अपना दाना खोज के खाते हैं जैसे मुर्गा है मुर्गा को खरीददारी करके लाता है उसको जा घर भी बनाता है घर बना करके उसमें रखता है सं टाइम टाइम पर उसको पानी पिलाता है दाना देता है दाना खा खाता है अपना शाम सुबह जब जब मन होता है तब तब वो चिड़िया को खाना खाने का मन करता है तो उसमें दाना दे देता है खाता है खा करके घूमता फिरता है उड़ता भी है उड़ करके कहीं चले जाते हैं खाने के लिए खा करके आता है तो अपना अपना घर में रहता है फिर रात में रात भर में रहता है फिर सुबह होता है सुबह होने के बाद वो फिर अपना उ उड़ करके उड़ करके चल जाते हैं अपना पोषण पालन करने का बाद खाने का खाना पीना का व्यवस्था करता है उड़ता है खाता है खां खाता है तो खा खाने का बाद अपना समय बिताता है चिड़ियाँ उसी ढंग से रहता है उसी ढंग से रहता है तो चिड़ियाँ का तो चिड़ियाँ का चिड़ियाँ कुत्ता जैसे कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता कुत्ता रहता है रात में पां पहरा भी करता है खाता है कोई चा खाने के लिए देता है तो खाता है रात भी जैसे किसी के यहाँ कुत्ता रहता है तो उसको पहरा भी करता है उसका और घूमते फिरते रहता है घूमते फिरते रहता है जैसे बिल्ली है बिल्ली अपना अपना घूमते फिरते रहते हैं खाते हैं जैसा बिल्ली का बच्चा है बच्चा देता है तो